आथिखालाव आसामनि सोलोंथाइ जे बिथिङाव सुस्रांनोलागा गोबां खामानि दङ मानोना आथिखालनि जि सोलोंथायाव सरखारा लानाय माखासे नोजोरफोरखौ नायोब्ला जोंनि जि सोलोंथाइ बोसोराव फोरोंनांगौ जि फराफारिफोर बे फराफारिफोरखौ जोङो सम मथै बारहोलांनायाव फोरोंलांनायाव माखासे असुबिदा नुनो मोननाय जायो मानो होनोब्ला आथिखालाव जोंनि फरायसालिफोराव सरखारि फरायसालिफोराव माखासे आयदाखौ लानानै मासै मास गुबुन गुबुन खामानिफोर मावनो होयो अबजार्भ खालामनो होयो एबा बेबायदिनो फालिथायफोर खुंनो होयो जाय फालिथायखौ खुङोब्ला जोंनि फरायसालिफोरा फरायनाय खामानिखौ दोन्थ'नानै बैफोर खामानिखौ मावफुंनो गोनां जायो आरो बेबायदि मावफुंनो गोनां जानायाव जोंनि जे फरायसाफोरनो होनोगोनां जे सोलोंथाइ बे सोलोंथाइआ जोंना आधा जानानै थायो मानो होनोब्ला मोनसे फोरबोखौनो जोङो साननै सानथाम बा बबावबा फोरबोफोरखौ सफ्थाखनसे गाहाम फालिनांगौ जायो जेरै खेल महारनफोर होनाय बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनायखौ होनाय बे फोरबो आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंनियाव माखासे फोरबो फोरबोफोरखौ जोंखौ फालिनो होयो फरायसालिफोराव आरो बेबायदि फालिनो होनायाव जोङो जोंनि फरायसाफोरनो जि होनोगोनां सोलोंथाइ बा फराफारि बे फराफारिखौ जोङो फोजोबनायाव जोंहा गोबां असुबिदा जायो ओंखायनो बैबायदि फरा फोरोंनाया जाहाथे खहा जाया फरायसाफोरा सोलोंथाइ बोसोराव बोसोरसेनि जि सोलोंथाइ बोसोराव मोननो गोनां जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ जेबो असुबिदा जायाजासे सोलोंथाइ लानो हायो अब्लासो जोंनि फरायसाफोरा फरायनाय बिथिङाव जौगागोन नङाब्ला जोंनि जि फरायसाफोर बै फरायसाफोरा बेबायदिनो सोलोंथाइ लानायाव आद्रा जानानै थागोन जाय आद्रा जानानै थायोब्ला बैफोर फरायसाफोर फरायसाफोरा उननि जि बोसोराव जानोगोनां जि सोलोंथाइ उननि जि बोसोरनि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइ होनायाव जोंहा आरोबाव बै फरायसाफोरा मा जायो आद्रा जानानै थानो गोनां जायो ओंखायनो बेबायदि फरायसालिफोराव गोबाव समालागै हफ्थासे हफ्थानै बेबायदि फोरबो फालिनायफोरखौ सरखारा बन्द खालामनानै जाहाथे फरायसाफोरा उदाङै सोलोंथाइ लानायाव गोसो होनो हायो बोसोरनि सोलोंथाइखौ फोरोंनो सोलोंनानै लानो हायो बेखौसो जोंनि सरखारा नोजोर लाखिनांगौ